त होटलुनि में बि ॾाढो घटि भाड़ो लॻंदो आहे ऐं आसे पासे में अहिड़ा सुठा माण्हू भई सुठियूं कॉलोनियुनि में भई जीअं घरु बंदि पिया हूंदा आहिनि त हू बोर्ड लॻाए वेंदा आहिनि की भई असांखे इहो घरु रेंट ते ॾियणो आहे पर अगरि केरु माण्हू घुमणु फिरण अचे थो ऐं भई हुननि खे आहे न रहणु करण जे लाइ खपे सुविधा त पोइ घर बि माना ॾींदा आहिनि उन्हनि खां कोई भाड़ो वग़ैरह कोन वठिबो आहे त इहो पंहिंजो फ़र्ज़ु आहे की केर बि ॿाहिरां खां यात्री अगरि घुमणु फिरणु अचे थो त उन खे सुठी जॻहि ते विहारजे ऐं उन खां थी सघे त भई पैसा वग़ैरह न वठिजनि ऐं उन जी पाण खे मदद करणु खपे भई मदद करणु ॾाढी ज़रूरी ॻाल्हि थी पई आहे भई जीअं त भई आहे न धरमशालाऊं आहिनि होटलूं आहिनि उन्हनि में वधीक वधीक किराया भाड़ा लॻंदा आहिनि त सामुदायिक भई नंढियूं आहे न पी जी वागुंर जॻहियूं ठहियलु हूंदियूं आहिनि त माण्हू उन में वञी करे रहंदो आहे ऐं भई आहे न ॿाहिरां खां अगरि खाए पिए त थोरी चार्ज घटि लॻे ऐं रहण करण लाइ भई भाड़ा भुता न लॻनि त अहिड़ी व्यवस्था पाण खे पंहिंजे शहर में करणु खपनि